ठंडा मौसममे कुहेस रहय छै जादा दौड़एमे तऽ खूब अच्छा लागैत छै लेकिन कुहेसके चलते लोग गाड़ी घोड़ाके ठोकर खातिर लोग कुहेसमे नहि देखाए पड़ैत छै ओहि खातिर लोग जे नहि जाइत छै दौड़ए लऽ ठंडीके मौसममे गरमीके मौसममे भोरके लोग जादा जाइत छै घूमए फिरए लऽ दौड़ए लऽ बेसी दौड़ए लऽ सुबहमे सबेरे जे खातिर की गरमीके भोरके ठंडा लागै छै गरमीमे ओहि खातिर लोग दौड़ए लऽ गेल गरमीके मौसममे सुबहमे बढ़िआँ लागैत छै दौड़यमे आओर गरमी मौसममे बढ़िआँ लागैत छै सुबहके दौड़एमे तऽ ओहि खातिर लोग गेल बेसी सुबहके दौड़ए लऽ घूमैयो फिरए खातिर गरमीमे सबेरमे बढ़िआँ लागैत छै लागैत छै गरमीमे दौड़ए लऽ गरमीके मौसम सुबहमे ठीक होइत छै सुबहेके लोग बेसी जाइत छै घूमए फिरए लऽ दौड़ए लऽ शरीर दौड़ कयला से शरीरके हबा बढ़िआँ फायदा करैत छै तऽ ओहि खातिर जाइत छै लोग घूमए फिरए लऽ शरीरमे हबा गरमीके मौसम

बरसाके मौसममे लोग बरसातमे जाइत छै तऽ कहियो पानि पड़ल रहैत छै कहियो धूप रहैत छै कहियो गरमी रहैत छै तऽ ओहिमे लोग कहलक जूत्ता चप्पल बढ़िआँ पहनके जाए जे पीछड़ी नहि गिरी नहि पिछड़िके गिरके लोग फेर ओ महिना बरसा महिना गिर तीर पड़ैत छै तऽ कतहुँ पैर हाथ टूटि जाइत छै जाइत छै कतहुँ चोट लागि जाइत छै ओहि खातिर जूत्ता पहिनके लोग जाइ छै दौड़य लऽ घूमय फिरय लऽ बरसामे कीचड़ काचड़ रहैत छै कीचड़ रहैत छै बरसाके कारण ओहि खातिर लोग गेल घूमल फिरल जूत्ता चप्पल पहिनके जाइत छै बरसा कहियो कखनो हुए लागैत छै कखनो सुबहो हुए लागैत छै भिनसरो हुए लागैत छै बरसा कखनो शाममे हुए लागैत छै ओहि खातिर लोग बरसामे जाइत छै लोग गेल घूमए फिरए लऽ लेटो सेट गेल घूमए लऽ बरसाके मौसम ठीक रहैत छै तहिमे गरमी नहि लागैत छै बरसामे ठंडा लागल धूप होल तऽ गरमी लागल बरसामे बरसामे फेर ठंडा मौसम रहैत छै ठीक रहैत छै ओहि से बढ़िआँ होइत छै लोगके देरमे घूमनाइ फिरनाइ से भी शरीर ठीक रहैत छै शरीर ठीक रहएके बाद जे छै जे बढ़िआँ रहैत छै बरसामे लोग बेसी घूमल फिरल बरसामे नहि निकलल बरसा पानि छूटि जाइत छै तऽ घूमल फिरल

जे कखनो पानिएके चलते लोग शामोके घूमे गेल कखनो सुबहो गेल जखनि पानि नहि बरसल तखनि ठीक रहल घूमे तखनि गेल बरसाके जरूरी बरसा मौसममे बरसाके जरूरी रहैत छै पानि खातिर तऽ लोग एहि खातिर बेसी चाहत कयलक बरसामे जे पानि हुए बरसे ओहि से भी सब किछुके फायदा मिलैत छै धानो तानके